घर में गाॾियुनि जे अचण वञण लाइ सिस्टम ॾाढो सुठो आहे पर कुझु जॻहियुनि लेकिन सुधार जी जॻहि आहे सभिनि खां पहिरें भारत में अलॻि अलॻि प्रकार जी गाॾियुनि लाइ अलॻि अलॻि प्रकार जा लेन ठहियल तल आहिनि जीअं कि ट्र्क बस ऐं प्राइवेट गाॾियुनि लाइ अलॻि अलॻि लेन ठहियल आहिनि हिन खां पेड करण में सम्भाल करण में मदद मिलंदी आहे ऐं रास्तनि को बि सुठो करे सघूं था भारत में कई जॻहि ते ट्रैफिक रुल जो पालण सही सां न थींदो आहे जंहिं सां कि एक्सीडेंट जो ख़तरो थी सघे थो ऐं कुझु जॻहनि जी हालति ख़राबु हूंदी आहे तंहिंखां माण्हू खे सफ़र में मुश्किल थींदी आहे सफ़र कंदे वक़्ति माण्हू ॾाढी मुसीबतुनि जो को सामनो कंदा आहिनि हिन सिस्टम में ॾाढिस ॾाढी जॻहियुनि ते ज़रूरत आहे सभिनि खां पहिरें ट्रैफिक रुल नियमनि जो सख्तीअ सां पालन करिणो आहे ट्रैफिक पुलिस जो हुजणु ॾाढो ज़रूरी आहे जेका माण्हू रुल जो पालन करण लाइ मजबूत थियनि ॿी ॻाल्हि रोड जी मेंटेनेंस कम ज़रूरी आहे इनजे अलावा तकनीकीअ जो इस्तेमाल बि ट्रैफिक मैनेज करण में मदद करे सघे थो जीअं कि स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल स्मार्ट कैमरा ऐं रियल ट्रैफिक अप अपडेट जंहिं सा ट्रैफिक नियम में ऐं रोड खे बहितर रोड खे ठाहे सघूं हिन सभिनि ॻाल्हियुनि खे मिलाए करे भारत में गाॾियुनि जे अचण वञण जो सिस्टम सुधारे सघूं था